डांस और शॉट्स जैसे कि आज कल सोशल मीडिया पर रील्स का बहुत ही चलन है तो मुझे शोशल मीडिया पर डांस की जो वीडियो हैं वो पसंद है देखना और मुझे डांस भी बहुत पसंद है जिस में मैंने छोटी छोटी रील्स बनाई हुई हैं और मेरे पसंदीदा डांसर हैं धर्मेस सर मैंने काफ़ी शोशल मीडिया पर लोगों को फ़ोलो किया है जैसे वर्तिका झा हुई वो भी काफ़ी अच्छा डांस करते हैं और जैसे आज कल जो डांस चलन में है वो मुझे इतने ख़ास नहीं लगते जितने की क्लासिकल और भरतनाट्यम हैं जो हमारे भारत के मुख्य डांस या नृत्य हैं जिन्हें में पसंद करती हूँ